बात उस समय की है जब मुझे एैज़ अ टी एल एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई मैं कुछ चीज़ों को ठीक से नहीं सुन पाई नहीं समझ पाई और मैंने अपनी टीम को भी एक गलत मैसेज कन्वे कर किया टीम ने अपना काम किया बाकी वो उसमें कुछ गलतियाँ हुईं मैंने मुझे जब ये चीज़ पता हुई कि मैं मुझसे ये गलती हुई है तो मैंने अपनी गलती को माना मैंने मेरे जो भी सीनियर थे उनसे बात की और उन्हें सारी चीज़ें बताईं अब मैंने अपनी गलती मानी कि मेरी गलती है कि मैंने ठीक से चीज़ें नहीं सुनी और गलत मैसेज कन्वे किया उस स्थिति को मैंने इसी तरह संभाला कि अपनी गलती को मैंने माना सभी लोगों से माफ़ी मांगी और उन्हें इस चीज़ का आश्वासन दिया कि अगले बार मुझसे ऐसी कोई भी भूल नहीं होगी मैं सभी चीज़ों को ठीक से पढूँगी ठीक से सुनूँगी उसके बाद ही कोई मैसेज कन्वे करूंगी